जोधपुर ज़िले में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक त्यौहार होली दिवाली मकर संक्रांति तीज और सावन के उत्सव हैं जन्माष्टमी है ये सब मतलब मनाए जाते है और हमारे जोधपुर में लेकिन इनका तरीक़ा थोड़ा अलग होता है हम सब अपने तरीक़े से जोधपुर के लोग मनाते हैं ये त्यौहार तो लगभग सब स्टेट में सब राज्य में मानते लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार है जो स्पेशली जोधपुर में मनाए जाते हैं जैसे होली से पहले होली के बाद में मार्च महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है बेतमार मेला जो जो विशेष कर के जोधपुर में मनाया जाता है गणगौर का ये मेला होता है जिस में क़िले से गणगौर उतारी जाती है और पूरे सोने के गहनों से गणगौर का सोलह शृंगार किया जाता है इस मेले में विशेष कर औरतों का मेला होता है जो रात को आयोजित होता है लेकिन इस में कुछ लड़के भाग लेते हैं सभी लोग भाग लेते हैं जिस में ये की प्रथा होती है कि जो जिनकी शादी नहीं हो रही वैसे लड़कों को अगर बेतमार मारा जाता है या बेत से कुछ ऐसी परम्पराएं होती है तो उनकी अगले एक साल से पहले उनकी शादी हो जाती है और कुछ ऐसे त्यौहार है जोधपुर में जैसे मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है जो पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है और लगभग दो शरद पूर्णिमा के द्वारा नहीं मनाया जाता है दो दिनों तक ये चलता है मुख्य आकर्षण इसका होता है कि राजस्थान की संस्कृति के बारे में राजस्थान के जो शासकों की जो जीवनशैली थी उन के जो केंद्रित लोकगीत थे और और मारवाड़ी संगीत नृत्य और ये सभी इसका मुख्य विषय होता है इस उत्सव का तो ये भी हमारे राजस्थान का है पुष्कर का पशु मेला है जिस में ऊँटों की दौड़ होती है बूंदी का फेस्टिवल है ये सब हमारे मतलब जोधपुर के मुख्य हैं और हमारी ये स्थानीय परंपराओं को ये सारे त्यौहार और ये सारे प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो संस्कृति को दोहराते हैं